खाना बनबैमे हमरा बहुत सुन्दर लागैए ओहिकेँ चलते खाना बना परिवारके सभके खाना खुआबै छी एहिसँ हम बहुत प्रसिद्ध रहै छी औरतके सभसँ पैघ इएह छी खाना बनाए कऽ परिवारके सभके खुआ पिआ तऽ खानामे तऽ इएह बनै छै दालि भात सब्जी चका पापड़ जे मिथिलाके छियै पनीरके सब्जी आलु कोबीके सब्जी इएह सभ बनै छै बड़ी जे मिथिलाके छियै ई सभ बनाबै बहुत खुशहाली रहै छै